हेल्ल' औ सोरमोन अ मानोबा हरदोंमोन माइ नांगौमोन माइआथ' दङ मा माइखौ लागोन नोंलाय अ दङ रन्जितबो दङ मासुरिबो दङ मालिबो दङ थफ्लाबो दङ मनिरामबो दङ नोंनो माखौ नांगौ नोंनोलाय बबेखौ नांगौ मोनथामखौबो आरो दामआ आदस' सल्लिस होनांगोन

आदस' सल्लिस अ रन्जिता आरो मा आरो माबाखौ मालिखौ आदस' त्रिस होबानो जागोन आंहाबो लस जायोना जागोन मिलायलायनानै माबा मोनसे लागोन मिलायलायगोन देह माबानानैहा नों औ आंनिबो लस जायोना हाजिरा लानाय जायो आंबो बारा एसे खमाव होनो हानाय नङा आरो हाजिरा साथाम साब्रैसो लानांगौ जायोना माइ दिहुननाय

मिलायगोनदे दे र' आरो नों नांगौबा मोजां बुंहरबानो जाबाय आं हाजिरा लानांगोन लिंनांगोन ना नों लांमारगोनबा आं हाजिरा लिंनांगोन मानसि लानानै नों मा बाराव लाङो होनबानो माबा मिलायनानैहा हरा आं बिदि बेपारि मोनबा डाक मोनसेयावनो हरखागोन दाम जायोबा आरो मिलायोबा माबानानैहा माइआथ' मोजाङानो माइआ मोजां बिरात न'आव फैनानै मोजां रायज्लायसिगोन बिदिबा दे होनबा दोन्थ'नोसै अ दे होनबा दोन्थ'नोसै ना जागोन दे जागोन दे